सोमार आमचो म्हादेवाचो दीस आनी आमी कितें करतात सगलीं भुरगीं जाणटीं आसा तितलींय तिनसंजां सातांक सुमार सगळी एक जाता हातपांय धुता आनी देवा सरीन बसता सगळीं म्हादेवाचें स्तोत्र पयलीं वाचता गणपती स्तोत्र जशें फावता फावता तशें भुरग्यां बाळ आनी आमकां फावता तशें आमी वाचता तें मन लावन वाचता देवाक बरे बशेन पांयां पडोन बरें आमकां बुद्दी दी सदबुद्दी दी सगळ्यांक बरें कर अशें म्हणोन देवा कडेन मागतात भुरग्यांक बरो अभ्यास करी सारकीं मती दी आमकां संवसाराक बरो हातभार लागसारके आमकां पयसो आटको दी अशें म्हणोन देवा कडेन मागतात मागीर सद्दां आमी तें वाचतात पूण दुसरें दुसरीं स्तोत्रां मारुती स्तोत्र मागीर व्यंकटेश स्तोत्र म्हणजे मारुती चाळिशी बीन ती बी वाचता शनी महात्म आमी शेनवाराचेंच वाचता आनी शनी म्हणजे मातसो कडकसो म्हणोन तेजे कडेन तर चडूच आमी प्रार्थना करता आमचें बरें तुवें आयकुचें करचें आनी देवा कडेन प्रार्थना करून आमी भुरगीं बाळां मागीर आमचो अभ्यासूय बरो करता देवा कडेन मागतगूर आनी बऱ्या मार्कांनी पास जाता